जोंनि क'क्राझार एरियायाव बेरायग्राया ओरैहाय बाउखुंग्रि दङ बेबादिनो बोसोर गोदानाव ज' ज' थाङो गाखोहैयो बिदिनो लोंहैयो जाहैयो इन्थारेस खालायहैयो बेबादिनो थाङो फुजा हैयो आरो गौरां भेलि दङ बेफ्रावबो गोबांथार थांनानै बिदिनो बिसोरो बेरायहैयो नाइयो बेबादिनो इन्थारेस लाहैयो आरो ओरैहाय सरलफारा दङ बेवबो बेबादिनो ज' ज' थांनानै पिकनिक जाहैयो बेहायहैयो आरो गोबां फुरथि लाहैयो दुगैहैयो आरो बेबादिनो ओरैहाय भुटान दङ बेवबो थांनानै जायगा नायो बेफ्रावबो बेरायहैयो आरो बेबादिनो दिर बिल दै दङ बावबो थाङो बेरायहैयो बेबादिनो जोंनि क'क्राझार जायगायाव अनेकथा जायगा दङ बेरायग्रा आरो ओरैहाय काजिरङा दङ बेवबो थाङो जुनात जुनित नाइयो बिदिनो बेरायहैयो बेवबो गोबां मानसिफोर थाङो बेरायलानानै फैयो आरो बेबादिनो जोंनि क'क्राझार जायगायाव बेबादिनो गोबांथार बेरायग्रा जायगाफोर जोङो नुनो मोनो